ہیلو سسلام علیکم خر اس سے ہیں نا

سب فرنیچر کا دکان ہے تو ہم کو کچھ سامان خریدنا ہے پلنگ خریدنا ہے صوفہ خریدنا ہے گدا خریدنا ہےپل وغیرہ خریدنا ہے ہم کو جو سب سے زیادہ مہنگا ہو ہم کو وہی چاہیے تھین ی ہم کول اس اور ہم کو ڈیزائن بھی اس طرح چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کچھ کہے

میرا کم سے کم دس ساکھ ہم کو چاہیے پلنگ چاہیے کیبٹ چاہیے اور انہیں کتنا سامان آتا نا ہم کو ہر ایک سامان چاہیے المالی وغ المالی ہوا النا ہوا ترن ہوا ہاں ہم کو ہر ایک سامان چاہیے ایک کم سے کم ایک مہینہ

ہاں تو ٹھیک ہے لے لیجیے گا دو سے ڈھائی مہینہ تک

ہو جائے گا نا تو ت تب بھی دینا ہوگا

کولا کا ککھا دیں

تو پلک کا کم سے کم کتنا پ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی دکان آپ کی دکان اور میں گیا رٹی اس سے ٹھیک ہے ٹھیک آیں اورلہ سے ا ھ